नव सौ नवानवे ॿारहं हज़ार ॿ सौ टियानवे यारहं सौ हिकु ॾह हज़ार ॿ सौ यारहं हज़ार नव सौ टे तेरहं हज़ार ॿ सौ चाररि हिकु लखु ॾह हज़ार ॿ सौ टे